आहो एह् जेह्ड़ी हिस्ट्री जेह्ड़ी मेरी चाइल्डहुड दी हिस्ट्री एह् जानिए में मतलब बड़ा खुश होन्नी आं बड़ा इंजाय करनी आं लेकिन इक ऐसी बी घटना होई ही जेह्ड़ी मतलब मेरे पापा ने सनाई ही और जेह्ड़े पापा उनें उंदी गै गल्ल ही ते जेह्दी बजह कन्नै मेरी लाइफ उप्पर बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पेआ और ओह्दे च पैहला उंदा घर हुंदा हा साढ़े जेह्ड़ा हुन आह्ला जेह्ड़ा साढ़ा घर ऐ ओह्दे कौला थोह्ड़ा कोई अद्धा किलोमीटर दूर उंदा घर हुंदा हा जेह्ड़ा मेरे मतलब जेह्ड़े दादू हे जेह्ड़े ग्रैंड फादर हे ओह् आपूं आर्मी च हे ते मेरी मतलब जेह्ड़ी ग्रैंड मदर दे पंज बेटे हे ओह् इक्क घर बिच्च रैहंदे हे जिस घर जेह्ड़ा होऐ मजा मतलब पक्का घर नी हा कच्चा हुंदा हा उंदा ओल्ले घर बिच जेह्ड़े मतलब एह् छह लोग रौहंदे हे ते इक दिन सारे सुत्ते दे हे ते बड़ी तेज बर्खै लगी होन ते जेल्ले बर्खा तेज लगी होन पैहले पैहले थोह्ड़ा थोह्ड़ा घर चौंदा हा ते उनें इन्ना ध्यान नी दित्ता जेल्लै बड़ी तेज बर्खा लगी होन ते ओह् मता चौन लगी पेआ दादी थोह्ड़ी ओह् टैंशन च आई गेई दादी ने केह् कीता ओह् जेह्ड़े दादी ही उनें अपने मतलब दो जेह्ड़े निक्के जागत हे ओह् लेइयै ओह् बाहर आई गे ते जेल्ले बड़ी देर लगी बर्खा होन ते बाकी आह्ले जेह्ड़े त्रै हे ओह् थोह्ड़े बड्डे बड्डे हे ओल्लै उस टैम पर उनें केह् कीता ओह् बी उ'नें सोचेेआ कि ओह् ओह् बाहर आई गे ओह् त्रैनें बाहर आई गेह् ओह् थोड़े ठैहरिए आई गे लेकिन उनें सोचेआ कि हुन दादी ते बाकी आह्ले जेह्डे दो जेह्ड़े ना अंदर रेही गे ओह् टैम पर उनें केह् कीता ओह् मतलब बड़े इयां पैहले उनें सोचेया ओह् घर ओल्ले डिग्गी गेआ बर्खा च् बड़ी तेज बर्खा लगी होन ते घर डिग्गी गेआ पूरा लेकिन सारे बाहर आई गेदे हे ओह्दे बाद डिग्गेआ हा ओह् फिर ओह् केह् साढ़े इद्धर म्हल्ले बिच स्हाढ़े ग्रां बेिच्च एक्क मंदिर ऐ जिद्धर इक मतलब जेह्ड़े डोगरे न उनेंगी पता के होना सराय होंदी ऐ जित्थै रेही सकदे ऐ मंदिर उत्थै आइयै उनें रौह्ना स्टार्ट कीता ते उत्थै जेल्ले ओल्ले लगे जेल्ले बड़े दिन होई गे फिर मते दिन ते उत्थै बी नी रेही सकदे हे ओह् फिर उनें केह् कीता हुन उनें अपना इक जिन्ने बी भ्रा हे हर इक ने बक्खरी बक्खरी कोठी चाढ़ी लेदी ऐ उनें अपनी लाइफ बिच बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क कीता ते अज्ज ओह् इस मकाम पर ने के उनें अपनी अपनी कोठी बनाई लेदी ऐ